पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने मेरे बाइक चलाने पर बहुत असर डाला है पेट्रोल के महंगे होने से अब मुझे बाइक चलाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है कि क्या मेरे जेब में इतना पैसा है कि मैं अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा पाऊँगा और एक बार का पेट्रोल कितनी बार डलेगा और हर बार पेट्रोल डलाने पर मुझे कितना खर्चा करना है यह भी मुझे बार बार सोचना पड़ता है इसके साथ ही पेट्रोल जैविक ईंधन है जिसका हमारे पर्यावरण पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है इसके उत्सर्जन से हमारे वातावरण में कई प्रकार की ज़हरीले गैसें जाती हैं जो न केवल हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक हैं इसके साथ ही यह ज़हरीली गैसें हमारे पर्यावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती हैं जिससे न केवल पृथ्वी गर्म होगी और अधिक गर्म होगी बल्कि ग्लोबल वाॅर्मिंग के जैसे ख़तरे भी उत्पन्न होंगे इन ख़तरों के कारण पृथ्वी के ध्रुवों पर उपस्थित पर बर्फ पिघल रही है इस बर्फ के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जलस्तर के बढ़ने से कई बड़े बड़े तटीय शहरों के डूबने का ख़तरा है जिनमें भारत के मुंबई और चेन्नई जैसे महानगर भी शामिल हैं इन महानगरों के डूब में आने से कई लोगों का जीवन और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी